हमर गामघरमे जे विवाह होइ छै से पहिले विवाहके बात चलै छै ओकर बाद दहेज देल जाइ छै दहेज देल जाइके बाद रिश्ता फाइनल होइ छै विवाहके दिन देल जाइ छै ओकर बाद जाकऽ विवाह होइ छै तऽ लड़कावलाके जे दहेज दै छै ओ लड़कावला सोना जेवर बनाकऽ दै छै लड़कीके ओकर बाद लड़की जे एतऽसँ विदा भऽ कऽ जाइ छै दुरागमन होइ छै तऽ लड़कीके अपन नैहरासँ बहुत किछु मिलै छै जेनाकि साड़ी मिलल घरके पूरा समान जेना कुरसी टेबुल बेँच पलङ्ग फ्रिज टी वी वाशिङ्ग मशीन जे जे चीज उपयोगी होइ छै सेसब देल जाइ छै अपन बेटीकेलिए जे हमर बेटी नया जगहपर जाए तऽ ओकरा फेर खरिदैके जरूरी नहि पड़ै तऽ ओकरा माता पिता सबकिछु दऽ कऽ भेजै छै जे हमर बेटीके दिक्कत नहि हुअए कोनो चीजकेलिए तऽ हमरसबके मैथिलमे एहने शादी होइल जाइ छै